लड़के की शादी पड़ी थी तो उसमें हमने क्या बोला लड़का बोला कपड़ा नहीं है मेरे पास शादी कैसे होगी हम बोले कि चल कपड़ा खरीदता हूँ तो गए मोटरसाइकिल से गया गाज़ीपुर लड़के को लेकर तो लड़का तो दुकान पर कपड़े की दुकान पड़ी था भारी सा तो भारी दुकान पर गया दुकान पर तो गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किन्ग थी तो पार्किन्ग में गाड़ी खड़ी किया था मैं तो गाड़ी खड़ी करके गया दुकान पर तो दुकानवाला बोला दुकानवाला पहले पानी मँगाया पहले पानी मँगाकर पिलाया पी लेने के बाद प्रेम से बैठाया उठाया प्रेम से बैठा उठा लिया तो हमने बोला कि पानी पी लिया हमने तो बोला कि भाई हमने बोला कि भाई कपड़ा दिखाओ शर्ट का कपड़ा दिखाओ तो शर्ट का कपड़ा लिया कि छाँटकर दिखाया छाँटकर दिखाया तो पसन्द पड़ा तो कपड़ा लेकर आया मैं शर्ट के लड़का गाँव घर देखा टोला मोहल्ला देखा तो कहा कि कपड़ा तो बहुत बढ़ियाँ है बहुत हेवी कपड़ा बहुत कपड़ा के जब सिलाने के टूटा ना तो फटा न तो कलर उड़ा कुछ हुआ तो अब तक वह कपड़ा चल रहा है